पहिले हम चाइके पतीला रखै छिए ओकर बाद पानी डालै छिए पानी डाललाके बाद फेर चिन्नी डालै छिए चिन्नी डाललाके बाद चाइपत्ती चाइपत्तीके बाद फेर ओकर बाद दूध डालली दूध डालिके तऽ पूरा उबलै देली ओकर बाद चाइ अपन उतारली ओकर बाद फेर सभके गिलास गिलासमे सभके अपन गिलास उलासमे डालिकऽ दऽ देली आओर सभके दऽ कऽ फेर ओकर बाद अपन खाना उना बनाबैके अपन तैआरी केलिए जब खाना बनाबैके तैआरी कऽ देलिए अपन तऽ खानो बनाबैमे दालि चावल सबजी ईसब बनबै छिए तऽ दालिके पतीला पहिले बैठेलिए फेर ओकर बाद दालि उलि चुनिकऽ ओहिमे डाललिए दालि चुनिकऽ डालिकऽ फेर डालि देलिए दालि उबललै फेर ओकर बाद ओहिमे हल्दी नमक डालि देलिए दालि सिझतै तब ओकरा सिझ जेतै तब ओकरा घाँटिकऽ उतारि देबै आओर उतारिकऽ फेर ओकर बाद चावल बैठेबै चावलके पानी उबलि जेतै आओर फेर ओकर बाद चावल डालबै धोके दुइ तीन चारि पानीसे धोके डालि दै छिए फेर चावल खदकतै किछु देरीमे पूरा मतलब सिझ जेतै फेर ओकर बाद पानी निकालबै माँड़ पसेबै माँड़ पसाके ओकर बाद ओकरा थोड़े देरी सोन्हाबे देबै सोन्हाके ओकर बाद तब उतारबै आओर सबजीमे सबजी अपन घरमे रहलै तऽ सबजी अपन बनैली तऽ आब सबजी घरमे रहल तऽ बना लेली नहि तऽ जाकऽ अपना खेती हइ खेतीमे से अपन निकालकऽ लैली तोड़िके गोभी हो आलू हो कोड़िके तोड़िके अपन लेके अएली तब ओकरा काटिके पहिले काटबै काटिके धो के आओर धो के फेर ओकर बाद अपन आलू काटबै फेर ओकर बाद गोभी काटबै काटिके फेर दुनूके धो के आओर धोलाके बाद तब ओकरा कड़ाही बैठेबै कड़ाही बैठाके आओर तब ओकर बाद ओकरामे तेल डालबै सरिसोके तेल डालिके फेर ओकर बाद ओकरा छौँकबै पिआज डालिके आओर छौँकिके ओकर बाद ओकरा खूब अच्छासे भुजबै फेर मसल्लाके तैआरी करबै मसल्लो पिसैके पड़ै हइ हमसभ पीसिके मसल्ला डालै छिए तऽ मसल्लो पीसैके पड़तै तऽ पीसिकऽ डालै छिए मसल्ला हमसभ तऽ पहिले मसल्ला तैआरी करबै मसल्ला लेबै ओहिमे धनियाँ डालबै लहसुन छिलबै लहसुन छिलिके काली मरीच जीरा आओर मिरचाइ ईसब सबके पहिले ओहिमे सिलवटपर अलग अलग डालबै अलग अलग डालिके फेर ओकर बाद ओकरा पिसबै लहसुन हल्दी मिरचाइ ईसब सब डालिके ओकरा पीसि लेबै आओर पीसिके पूरा मसल्ला तैआरी कऽ देबै आओर सबजी एन्नेसे कड़ाहीमे बैठेले छिए भुजा रहलै हँ आओर ओ कड़ाहीके ओहिमे भुजिकऽ ओकर बाद मसल्ला डालली मसल्ला डालैके बाद फेर मिरचाइ पिआज ईसब डालिके ओहिमे भुजिके आओर अपन सबजीके भुजिके पानी उनी छोड़िके आओर तब अपन सबजी खदकि गेल तब ओकरा सिझुओ गेल तब हम उतारलिए ओकरा तब चावल आओर सबजी दालिसब तैयार छै दालिओके छौँकि देबै मिरचाइसे जीरासे छौँकिके तैआरी करबै आब सब तैयार हो जाइ हइ तब आदमी आब जे करै खा पिअऽ जौन करैके हइ ओ करिऔ आओर अपन राखि दै छिए तैआर कऽ कऽ आओर बस